हमर स्थानीय इलाकामे जे अछि से पर्यावरण बहुत ज्यादा जे छै से प्रदूषित भऽ रहलैए एकर कारण अछि जे जेना शहरी इलाका सबमे प्रदूषणके समस्या बढ़ि गेल अछि तेना आब जे छै से ग्रामीणो इलाका सबमे किछु कम्पनीके निर्माण आओर अधिक यातायातके कारण जे छै से पर्यावरण प्रदूषित भऽ रहल अछि आओर साथमे एकर जे छै से सबसँ बड़का कारण ईहो अछि जे वृक्षके कटौती सेहो भऽ रहल अछि दिनपर दिन निरन्तर जे छै वृक्षके बहुत ज्यादा मात्रामे कटाइ भऽ रहल अछि ईहो एकटा बहुत पैघ कारण अछि आओर देखल गेल अछि जे एखनके समयमे लोकसब वृक्ष लगौलासँ बेसी वृक्ष काटैके चक्करमे रहै छै जाहि कारण पर्यावरण जे छै से पहिलेसँ बहुत ज्यादा प्रदूषित भऽ रहल अछि दूषित भऽ रहल अछि आओर एकर सुधारके लेल हम अपन निरन्तर प्रयास करैत रहै छी जे वृक्षारोपण अधिकसँ अधिक कऽ सकी जतेक अधिकसँ अधिक भऽ सकैए हम वृक्षरोपण करै छी हरेक महीना हरेक जे छै से हम वृक्षरोपण जरूर करै छी ताकि स्थानीय हमर इलाकामे जे छै पर्यावरण संरक्षणमे सुधार भऽ सकै